ہم نوجوان لوگ بھی سانسكرتک پیڑھیوں سانسكرتک پیڑھیوں كا پالن كرتے ہیں كیوں كہ جو اب كے نوجوان لوگ ہیں وہ بھی اپنی سانسكرتی سے سانسكرتی كا پالن كرتے ہیں كیوں كہ سبھی لوگ اپنی كلچر سے بہت پیار كرتے ہیں اور اپنے كلچر كو اسی طرح اپںاتے ہیں جیسے كہ سب نے اپنا ركھا ہے سبھی ریتی رواج سبھی لوگ مانتے ہیں جو آج كے نوجوان ہیں وہ بھی اور جو بوڑھے ہیں وہ بھی یہ سبھی لوگ اپنی پالنوں كو صحیح طریقے سے نبھاتے ہیں اور اپنے كلچر كو سوستھ ركھتے ہیں جس سے كہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے كہ مطلب لوگ جو ہیں آج كے بھی وہ اپنی پیڑھی كو بھولے نہیں ہیں لیكن لیكن جو ہماری سانسكرتی کی پیچھے چھوٹ چكی ہیں وہ ہے یہ ہے كہ لوگ اپنی سانسكرتی كو بھولتے جا رہے ہیں كیوں كہ پہلے كے جمانے میں ویڈیو وغیرہ نہیں بنائی جاتی تھی اور زیادہ انٹرنیٹ كا یوز نہیں ہوتا تھا لیكن اب كی پیڑھی میں زیادہ تر انٹرنیٹ كا یوز ہوتا ہے اور لوگ ویڈیو بنانے لگے ہیں اس لیے اپنے كلچر پیچھے چھوٹ رہا ہے